हम क्रिकेट खेलऽके लेल कतेक बेसी से हम क्रिकेट खेलैसँ कन्टेन्ट बनल छियै क्रिकेटरके कते बेर हम क्रिकेट खेललहुँ छियै बजलहुँ छियै आओर जते हमरा क्रिकेटमे इन्टरेस्ट छलै ओते हमरा कोनो आओर गेममे नहि छलऽ क्रिकेट हमर सभसँ प्रिय गेम छलऽ क्रिकेटमे हमरा जादा इन्टरेस्ट छ्लऽ ऐहिला एहिसँ लए कऽ हम ओकर मोडिफाइ भी करैके चाहैत छलियनि कै बेर टूर्नामेन्ट भी कराबैके चाहैत छलियनि आ कए गो टूर्नामेन्ट तऽ करैले भी छियै ई सभसँ हमरा एतबे अनुभव छै जे अहाँकेँ हम